हाँ जी हमको खाना करना था बेगूसराय से हेमरा क्या क्या मिल जाएगा ये पहले बताइए अच्छा

जी ओके

पनीर चिल्ली कैसे है अच्छा फुल प्लेट का अच्छा और चिकेन नहीं थोड़ा मैं चिकेन फ्राई

अच्छा कम नहीं कीजिए इसका मतलब रेंट भी कम है कितना में मिलेगा फुल प्लेट

जी और तंदूरी रोटी कोई बात नहीं कर लेंगे ठीक है पौन में दे दीजिएगा हाँ दे दीजिएगा